मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कैमरा था कैमरा मैंने इसलिए लिया कि मैं जो फ़ोटोग्राफ़ी करने का फ़ोटोग्राफ़ी करना पसंद करता हूँ और इसके लिए मुझे एक अच्छे बेस्ट क्वालिटी का कैमरा चाहिए था और कैमरा से मैं अच्छी अच्छी तस्वीर खींचा हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा